आम तौर पर कठिनाइयों को कम करने और एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मैं पहले यात्रा की योजना बनाता हूँ कि मुझे कब कहाँ और कितने दिनों के लिए जाना है इसी के साथ वहाँ पर रहने और खाने इत्यादि के लिए मैं ऑनलाइन होटल और रेस्टोरेंट्स को मैं पहले से ही एक सूचित कर लेता हूँ और ट्रेन या बस के माध्यम से अगर मुझे जाना है तो मैं उस में एक अपना आरक्षण पहले ही निकाल लेता हूँ और उस के बाद सुरक्षित की की गई जगहों पर जाने के लिए मैं मेरे द्वारा पहले से ही टैक्सी इत्यादि के इन्तज़ाम कर लिया जाता है तो मैं अपनी पाँच दिन या छः दिन की आरामदायक यात्रा को में बड़े सुनियोजित तरीक़े से बड़े अच्छे ढंग से मैं उस को काम में ले लेता हूँ